دیہات میں کھیلے جانے والے کھیل کبڈی کھوکھو دنگل کشتی وغیرہ ہے کشتی میں بہت زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے جو ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ہوتا ہے اور کبڈی میں بھی ایک دوسرے کے مخالف کھیلا جاتا ہے دیہات میں یہ کبڈی اور کھو کشتی بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے